आमच्या गोंव्यान हेल्थ केअर सर्वीस अतिशय सुंदर रित्या हाताळली गेल्या मुख्य म्हणजे आमच्या गोंव्यान प्रत्येक ल्हान व्हड सगळ्या शहरांनी म्हणा गांवांनी म्हणा हेल्थ सेंटर्स गव्हरमेंट हेल्थ सेंटर्स कार्यरत आसतात गव्हरमेंट हेल्थ सेंटर्स प्रत्येक वेगवेगळ्या लोकेशनच्या लोकांक थंय तग ते हेल्थ केअर सर्वीस मेळाटा आनी ही सर्वीस फ्री आसा लोकांक फ्री ऑफ काॅस्ट ही सर्वीस मेळटा आनी ताका लागून गरिबा पासून सगळ्या थरांतल्या लोकांक ताची खूब ताचो बरो एडवान्टेज मेळटा हांगा गोव्यांत गोवा मेडिकल काॅलेज हें एक आमचें मुख्य हेल्थ हेल्थ ची काळजी घेणारे एक हेल्थ इंन्स्टिट्यूट आसा आनी ज्या ठिकाणी सुंदर सगळ्या थरांतल्या लोकांची ट्रिटमेंट केली जाता आनी बऱ्यो बऱ्यो फेसिलीटी आतां थंय सुरू जाल्या आतां हालीं हालीं सुपर स्पेशालिटी सुद्दां यें सुरू केलां आणी बरेंचश्यो आधुनीक तंत्तज्ञानाचेर अवलंबून आशिल्ल्यो गोश्टी सुद्दां हांगा आमच्या मेडिकल काॅलेंजान हांगा सुरू जाल्या एफाॅर्टेबिलीटी खातीर लोकांक आजकाल एक सुंदर स्किम गव्हरमेंटाची आसा ती म्हणजे दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजनेत च्या अंतरगत फेमिलींतल्या त्या सगळ्या लोकांक कवरेज मेळटा आनी ठरावीक हाॅस्पिटलां सिलेक्ट करून तातून त्या हस्पिटलांनी ट्रिटमेंन्ट घेवन तांकां तें री रीअंबर्समेंट दिली जाता त्या शिवाय मेडिक्लेम ची फेसिलीटी तर आसात मेडिक्लेमची फेसिलीटी पर्टिकुली प्रायवेट हाॅस्पिचलांनी वा जे कोण ट्रिटमेंट घेता तर थंय सुद्दां मेडिक्लेम फेसिलिटी आसल्या कारणान लोकांक तें रिएंबर्समेंट मेळटा आनी फाइनायनशल हेल्प जाता पयलीं आमच्या गोंयान मेडिकल प्रायवेट हाॅस्पिटल इतलीं खूब नाशिल्लीं सगळो भार जो आशिल्लो तो गव्हरमेंटाचेर हेल्थ सेंटर्स आनी मेडिकल काॅलेज हाचेर हें आशिल्लें पण आतां आमच्या गोंव्यान प्रायवेट हाॅस्पिटलांय बरीं जाल्यांत आनी बरेंचशे लोक मेडिक्लेमची थंय एडवांन्टेज घेतात हेस्थ सेंटर्स आसल्या कारणान गांवा गांवान सगळ्या लोकांक सगळ्या थरांतल्या लोकांक ताचो फायदो मेळटा आनी ट्रिटमेंट दितात दुसरें म्हणजे ट्रास्पोर्टेशन पेशंटाचें ट्रास्पोर्टेशन च्याक खातीर सुद्दां एकशे आठ सर्वीस आनी अशे सर्वीस सुद्दां आसल्या कारणाक एकदम गोव्याच्या तोका पसून दुसऱ्या तोका पर्यंत पेशंटांक ट्रान्सपाॅर्ट मेळटा आनी ही सर्वीस गव्हरमेंट तर्फे दिली जाता अश्या रितीन एकंदरीत गोव्यान हेल्थस हेल्थ केअर फाइनायनसिस बरें आसा आनी रिएंबर्समेंट तशीत त्या प्रमाणें मेळटा